हलो हाँ जी सर क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी हाँ तो सर अपना मतलब प्राइस रेन प्राइज रेंज बता दीजिए मेरे पास ब्लू मून ब्लू मून रेड लेबल ब्लू लेबल ग्रे लेबल ऐसे ही सर दो दो लाख की दारूआँ रखी हैं हमारे पास आप अपना प्राइस रेंज बताइए रेड लेबल टी नाइंटीन फ़ोर्टी सब बहुत सारी है ब्रांडी कौन व्हिस्की वोडका क्या होना आपको बताओ ना आपको कैसा रम रम रम रम रेड लेबल रम सर आपको तो प्राइस रेंज है सर अपने तो डेढ़ सौ से स्टार्ट होता है डेढ़ लाख तक सर ये नाइन नाइंटीन रेड लेबल का सर ये नाइंटीन एटी का और रम है कौस्टी कौस्टी कौस्टी है ये तो हाँ ये यही है सबसे पुरानी मतलब ये है अस्सी एटी थाउजैंड एटी थाउजैंड बढ़िया सात सात सौ वाली की बौटल है उसके बाद आपको दो ग्लास ऑफर मे चल रहा है तो वो मिल मिल तो वो मिल जाते हैं तो मैंने बताया ना सर रम सर अभी हमारे पास ओल्ड मे सर ये वाला चलता है विदेशी देशी नही रखता सर जी हाँ सर ब्रांडी मिल जाएगी ना सर कौन सी वाली होना है नाइंटीन फोर्टी है और एक एटीन एटीन सेंचुरी है सर वो मिनिमम का है नाइंटीन फाइव एटी फाइव ऐसा ऐसा ऑफर है उस पर मतलब एक चार सौ एम एल है एक साढ़े सात सौ एम एल है आपको कौन सी वाली सात सौ सर ये एटी फाइव है सर एटी फाइव थाउजैंड ठीक हाँ हाँ वो आप बताए ना सर अगर आप सिंगल अगर आप सिंगल इंजॉय करना चाहते हो कि दोस्तों के साथ ऐसा मुझे प्रतीत होता है तो मैं उस हिसाब से करू आता है सर आप सर एक खराब माल मतलब जो लो क्वालिटी रहता है जैसे नशा मतब मतलब क्वालिटी आता है पूरा पूरा

ठीक है सर ऐसा है हमारे पास कैन का मतलब कोई छोटी मोटी हाँ है ना सर हाँ सर वो फिर भी सर मतलब सेवनटीन एज तो होना उनका जरूरी है सिक्स एटीन सेवनटीन एटीन प्लस सर हाँ ठीक है हाँ सर तो मैं एक आउटर पैक कर रहा हूँ उसमें छः निकलेंगे भाई डेढ़ सौ रुपये का एक है हाँ वन वन फो वन फो फिफ्टी रूपीज पर है हाँ सिक्स छः का आउटर है तो वो और पैक कर दे रहा हूँ और और बोलिए आप आयँ सर एक नए पेटी पर ऑफर है सर ऑफिसर्स चॉइस है ऑफिसर्स चॉइस है अभी तो नही सर वो कोकटैल तो आप ही को करना पड़ेगा अपन तो अलग अलग माल बेचते हैं

ठीक है सर ठीक है सर पेमेंट यू पी आइ से करोगे या कैश ठीक है सर तो सर आप मुझे डिलीवरी चार्जेज मतलब डिलीवरी वाला सिस्टम नही तो आप यही आ के लीजिएगा ना नही कर पाएंगे सर वो क्या हमारा जो डिलीवरी बॉय है ना वो जरा थोड़ा छुट्टी पर है इस वजह से ठीक है सर आप मुझे लोकेशन सेंड कीजिए सर मैं कुछ कर के देखता हूँ मतलब कोई भी होगा अपना तो मैं कर कर के देखता हूँ ठीक है ठीक है सर ओके सर थैंक यू सर